हमारे भोपाल शहर में मनोरंजन के रूप में तो एक बहुत सारी जगह हैं पार्क हैं थिएटर हैं खेल के मैदान हैं सांस्कृतिक के तौर पर मंदिर हैं जहाँ लोग जाके बैठते हैं खेल का मैदान है पार्क है बगीचे हैं और इसी तरह से अलग अलग के मनोरंजन के साधन हैं तो हम शुरुआत करते हैं मनोरंजन के साधन में हमारे यहाँ पर थिएटर है एक डी बी मॉल जो भोपाल का सबसे बेस्ट माना जाता है वहाँ पे थिएटर पे लोग फिल्म देखने जाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं वैसे ही डी बी मॉल में एक गेम का भी है उसपे लोग जाते हैं अपने बच्चों को लेके जाएंगे खुद भी जाएंगे और गैम खेलेंगे वहाँ पे गेम वाले भाग में मुफ़्त नहीं हैं वहाँ कुछ अमाउंट देना पड़ता है राशि उसके बाद ही अपने बच्चों को अपने को गेम खेलने के लिए मिलता है जैसे पार्क है हमारे यहाँ पे पार्क जो में जाते हैं तो वो उनका टाइम बना रहता है सुबह छ बजे से दस बजे फिर चार बजे से शाम के छ बजे तो हमको उस टाइम के हिसाब से पार्क में जाना होता है खे घूमना होता है अपना एक्सरसाइज जैसे जो कुछ पार्क में मशीने लगी हुई होती है तो सुबह के समय में जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं मैदान में जाएंगे टहलेंगे खेलेंगे बच्चों को खिलावाएंगे और बगीचे में जाएंगे देखेंगे किस तरह के पेड़ पौधे फूल लगे हुए हैं फिर हमारे बच्चों को उसके बारे में बताएंगे कि बच्चा ये इस इस नाम का फूल है इस नाम का फूल है जैसे वहाँ पौधे लगे रहते हैं तो उनके बारे में जानकारी बताएंगे ताकि हमारे बच्चे हैं उनको भी पेड़ पौधों के बारे में पता हो कि कौनसा पौधा किस नाम का है कौनसा पौधा किस नाम का है वैसे तो आजकल के बच्चों की जो परवरिश है वो शहर में हो रही है ज़्यादातर तो उनको पेड़ पौधों का ज़्यादा जानकारी नहीं होता है तो इसलिए हम ज़्यादातर बच्चों को बगीचे में ले जाते हैं और उनको इन सब च चीज़ की जानकारी दिलाते हैं खेल खिलाने के लिए ले जाएंगे पहले की तरह आजकल बच्चे खेल भी नहीं खेल पाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बच्चा खेल के मैदान में जाए खेले और अपना मनोरंजन करे